सुतिके उठै हिए ओकर बाद गोड़ हाथ धो लै हिए पहिले फूल तोड़ै हिए फूल तोड़िके दुआरि बोहारिके दुआरिके पानीसे धो दै हिए ओकर बाद सगर बॉल बत्ती मिझा देलहुँ ओकर बाद बॉल बत्ती मिझाके झाड़ू बोहारू करि लेलहुँ बाथरूम गेलहुँ नहेलहुँ धोलहुँ ओकर बाद पूजा पाठ करि लेलहुँ ओकर बाद पूजा पाठ करिके आरती वन्दना भगवानके करिके ओकर बाद दवाइ अपन लेलहुँ दवाइ लैके ओकर बाद चाइ चुक्का बनेलहुँ चाइ चुक्का सभके पिलैलहुँ ओकर बादमे फेन भनसा भात कएलहुँ तब नाश्ता कोइ कएलक रोटी सबजी दालि ओकर बाद फेर चावल बनेलहुँ दुइ बजेके तब चावल कुल खएलक भनसा भात होल तऽ

पहिले बच्चाके मतलब कोइ देखैले आबै हइ तऽ लड़का लड़कीके बातचीत होबै हइ लड़का लड़कीके देखा देखी होबै हइ ओकर बाद बात विचार होके तिलक चीजके बातचीत होबै हइ देनलेनके बातचीत होबै हइ ओकर बाद ओकर सगुन होल तिलक होल ओकर बाद फेर दिन बैठाएल गेल पण्डीजी अएला दिन बैठाएल गेल तब शादी बिआह होल बराती सजल लड़का रहल तऽ बराती सजल लड़की रहल तऽ बराती आएल बिआह शादी होल

नवरात्रामे नवरात्रामे पहिले अमावस्याके दिन रहै हइ तऽ पड़िबाके कलशा गड़ाइ हइ पहिले गङ्गाजी जाइ हिए जल आनै हिए गङ्गाजीके मिट्टी आनै हिए ओकर बाद कलशा पण्डीजीके बोलबै हिए कलशा गड़ाइ हइ नओ दिन साँझ सुबह पण्डीजी आबै हथिन पूजा होबै हइ नोत नओ दिनमे नओ तरहके भोग लागै हइ ओकर बाद लास्ट दिन छप्पन प्रकार बनै हइ पूजा होबै हइ बा बाजा उजा

खूब बढ़िआँ दुरगाजी बनै हथिन पूजा पाठ होबै हइ आओर सबकिछु ओकरामे होबै हइ जितिआ अभी कहिए आसिनमे हमरा आरके जितिआ एगो होबै हइ जितिआमे पहिले एक दिन नहाइ खाइ करै हिए नहाइ खाइ करिके तब एकदिन सहै हिए चारिए बजे उठिके पान तान खएलहुँ बाल बच्चाके उठेलहुँ बालो बच्चाके खिलैलहुँ ओकर बाद सहै हिए बिहान होके पारन करै हिए पूजा पाठ करिके सबकिछु करै हिए जितिआ एगो परब करै हिए

कातिक महिनामे एगो दी दीपावली होबै हइ दीपावलीमे लक्ष्मी पूजा होबै हथिन दिनभरि घर उरके सफाइ उफाइ करिके शामके दीआ बाती सगर सजा देलहुँ सजाके ओकर बाद दीपावली मनाएल जाइ हइ फटक्का आबै हइ बाल बच्चा फटक्का छुरछुरिआ सबकिछु कएलक मर मीठा आएल घरमे पूजा पाहुर होल एगो घरकुल्ला बनै हइ घरकुल्लामे लड़की रहल तऽ घरकुल्लाके सजेलक ओकरोमे चढ़ेलक मढ़ेलक पूजा पाठ भाइ बहिन मिलिके खएलक पिलक पूजा पाठ कएलक

एगो पूस महिनामे तिल सँकराइत होबै हइ तिल सँकराइतमे हमरा आरके बड़ी उत्सवी होबै हइ दही जमेलहुँ पू सबकिछु सगर कर कुटुम कन दही चूड़ा फल्लाँ चिल्लाँ साड़ी कपड़ा भेजलहुँ ओकर बादमे पण्डीजीके बोलैलहुँ पण्डीजीके जमैलहुँ तिल चाउरी दान कएलहुँ खिचड़ी दान कएलहुँ ब्राह्मण जमैलहुँ ओकर बाद पूरा परिवार खएलक पिलक

होली फागुनमे होली होबै हइ होलीमे भरि महिना होली लोक गाबै हइ शिवरातिएसे शिर पञ्चमिएसे ओकर बाद होली होबै हइ खूब बढ़िआँसे नवयुवक नाचल गैलक होली ढोल बाजन बजेलक दीप होली तकर बाद

एगो हमरा गाममे बैसाखमे परब होबै हइ बैसक्खा परब ओकरामे एकदिन नहाइ खाइ होबै हइ दोसरा दिन खरना होबै हइ एक्के सँझाके हाथ उठबै हिए ओकरोमे सब फल फूल आएल केला सन्तरा नेबो नारिअर साँचा पकवान बनेलहुँ पुआ बनेलहुँ हाथ उठेलहुँ पोखरि खुनाइ हइ मरदाना खुनै हइ पोखरि पोखरि खुनाइ हइ पूजा पाठ सबकिछु होइ हइ यहाँ भादो महिनामे बाढ़ि चलि आबै हइ बाढ़ि चलि आबै हइ तऽ बहुत जादे विशाल गङ्गाजी घरे घर हेल जाइ हथिन ओकर बाद बहुत दिक्कत होबऽ हइ पैखाना पेसाबके बहुत दिक्कत होबऽ हइ तऽ बाहर बेगूसरायसे गाड़ी आबै हइ पैखाना करैले झड़कीके पार गाममे नाव गिरबै हइ नाव गिराके तब आदमीके आरपार करै हइ आओर ओकर बाद आरपार आदमी होबऽ हइ गाम गाम एकदम भसल रहै हइ कोठापर जकरा पक्का घर रहल पहिले तऽ नहि हेलै फूसके घर हेलै आब पक्काके घर कुलके हो गेलै अपन अपन कोठापर कुल खएलक बनेलक जेन्टस जने मोन भेल तने नाव चढ़िके गेल आएल आओर लेडिस कोठेपर बैठल रहल जिनका मोन भेल से सबकिछु लैके अएलाह बनले खाना जिन बड़ा बड़ा आदमी डॉकटर जे बेगूसरायमे हथिन सब कोइ बड़ा जज हथिन कोइ कलक्टर हथिन कोइ कि हथिन कुल मिमिके पहुँचेलका खाना बना बनाके सबकिछु दै गेलाह बाढ़िमे जब पानी घसकल तब हमर गुञ्जाइश होल

गङ्गाजी नहेलाके बादमे शरीर स्वच्छ हो जाइ हइ गङ्गाजी एहिजाँ पासेमे हथिन मटिहानी जिला पड़ै हइ मटिहानिए जिला खरमपुरमे गङ्गाजी हथिन यहाँ गाममे रिक्शा टमटम ऑटो कोइ चीज कएलहुँ कुल मितिके गङ्गाजी नहाएलए गेलहुँ बहुत आदमी अइसन हथिन कि डेली नहबै हथिन जिनका ओरिआ हइ से आठ दिनमे एकदिन जाइ हथिन जिनका ओरिआ हइ से महिनामे जा हथिन जइसन जिनकर शरीरके हइ माता गङ्गाके अस्नान करैले जाइ हथिन हमर नैहर लक्खीसराय जिला पड़ै हइ लक्खीसराय आओर ओ जे हइ एगो चौकी गाम हइ अशोक बाबाके अशोक बाबा अशोक धाम उखड़ल हइ ओहिजाँ बहुत देवता बहुत देवता उखड़ै हथिन रङ्गबिरङ्गके वहाँ आदमी देवता उखड़ल ने तऽ देखलक ने तऽ बड़ा बड़ा जज कलक्टर बड़ा बड़ा आदमी जे होल से ओ देवता के माँगैले गेल रुपैआ दस लाख बीस लाख दैके लै ले गेल लेकिन देवता बिकै हइ नहि ओ देवता ओहिजे रहै हथिन बहुत मेला लागै हइ सावनमे सोमवारीमे भादोमे सबदिन ओहिजाँ शादी होबै हइ बिआह होबै हइ मूड़न होबै हइ सबकिछु ओहिजाँ होबै हइ भागके लड़का लड़की जइसे जकरा जे ओरिआ हइ से डेली ओहिजाँ प्रशासन लागल रहै हइ बहुत तरहके दोकान दौरी ओहिजाँ हइ शृँगार पटार बिआह शादी कपड़ा लत्ता हर चीजके दोकान हमरा दुइगो बच्चा हइ एगो लड़की हइ एगो लड़का हइ लड़काके दुइगो लड़का हइ आओर लड़कीके दुइगो लड़की हइ एगो लड़का हइ

हमरा आरके मरदाना करै हथिन खेती खेतीमे रैञ्चा उपजल राइ रैञ्चा उपजल अल्लू उपजेलका सबजीमे अल्लू बैगन कोबी धनिया कच्चा मुरइ सबकिछु लगेलका फसिलमे कुरथी रैञ्चा गहूम केराउ मौसरी चना केतारी सबकिछ उपजै हइ बेगूसरायमे काली मन्दिर दुइगो हथिन आओर एगो हथिन नौलक्खा नौलक्खा मन्दिर आओर दुइ चारिगो आओर मन्दिर कोनो कोनो हथिन बहुत मन्दिर बहुत देवताके पूजा बहुत दुरगाजीके मन्दिर मने बेगूसराय बहुत अच्छा एरिया हइ बहुत बढ़िआँ

सबकिछु बता देलिए सुनिए ने बता देलिए कालीजीके मन्दिर सबकिछु बता देलिए